جی ہاں میں نے کئی بار ایسے کھیل کھیلے ہیں جو مجھے خاص طور مایوس کن یا مشکل لگے ایک خاص مثال وہ وقت ہے جب میں شترنج میں بہت اچھے کھلاڑی کے خلاف کھیلا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ تجربہ کار تھا اور اس نے مجھے بہت جلد شکست دے دی میں بہت مایوس ہو گیا تھا لیکن میں نے لیکن میں نے شکست کو اپنے آپ پر لینے سے انکار کر دیا میں نے اس کھیل سے میں نے اس کھیل سے سیکھنے کی کوشش کی اور میں نے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی کچھ عرصے بعد میں نے اس کھلاڑی کو دوبارہ شکست دے دی یہ بہت خوش گوار احساس تھا اور یہ مجھے یہ بتانے میں مدد کرتا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں